نہیں میں نے اس زبان کی کوئی علاقائی بولی نہیں سیکھی ہے ہاں میں نے اتنا پڑھا ہے کہ اردو زبان کی مختلف اور الگ الگ بولیاں ہوتی ہیں اردو زبان کی مختلف بولیاں اور لہجے پاکستان اور ہندوستان کے مختلف علاقوں میں بولے جاتے ہیں اردو خود ایک معیارشدہ زبان ہے لیکن اس کے مختلف علاقوں میں بولے جانے والے لہجے اور بولیوں میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے میں ایک بار حیدرآباد گیا تھا تو وہاں کے بولی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی حالاںکہ وہ اردو زبان کا ہی استعمال کر رہے تھے کچھ اہم بولیاں جو اردو زبان کی ہیں اور وہ بہت مشہور مشہور ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے دکنی اردو یہ بولی بھارت کے جنوبی علاقوں خاص طور پر دکن کے علاقہ میں بولی جاتی ہے جیسے حیدرآباد وغیرہ اس میں عربی فارسی اور مقامی زبانوں کا اثر زیادہ ہے لکھنوی اردو یہ لہجہ لکھنؤ کے علاقہ میں رائج ہے اور اپنی نرمی تہذیب اور ادبیت کے لیے مشہور ہے پنجابی اردو پنجاب میں بولے بولی جانے والی اردو میں پنجابی زبان کا اثر ہوتا ہے خاص طور پر لہجے اور تلفظ میں بہاری اردو یہ ہمارے بہار اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں بولی جاتی ہے اور ہمارے علاقے یعنی سیمانچل میں بہت خاص طور پر یہ زبان بولی جاتی ہے اور اس میں مقامی بولیوں کا اثر پایا جاتا ہے دہلوی اردو دہلوی کی اردو کو دہلوی اردو کہا جاتا ہے جو اپنی کلاسکی حیثیت اور معیار کے لحاظ سے مشہور ہے